हॅलो आं हॅलो आगे बरी मगे हांव मगे हय हय हांव मगे आगे तुमी हांव मगे गोंयान येयल्लें किद्याक जाणा आमकां थोडे मातशे काजूच्या झाडांचे बद्दल मातशें काजू बद्दल म्हाका म्हायती जाय आशिल्ली हांव आंध्र प्रदेशांतल्यान येयलां सो तूं म्हाका सांगू शकता तें काजूचे झाडां तुमी कशें कशें हें काडटा काजूचो झाडांचो उपयोग किदें काजू फळांचो सांगू शकता तूं म्हाका तशें हय आतां हा हा हा हा हय हां हां मुट्टे म्हणटात तेंका काजूचे फळांक मुट्टे म्हणटात

काजूचे फळां मुट्टे म्हणटात न्ही हा तुमी मागीर ते एकठांय करता आं

आनी आं हा हा हे तुमी आतां सद्दां करता कांय चार चार दिसानी एकठांय करून ते करता तुमी ते हय हय आनी ते मयटा कशे मयटा तुमी कशे आं हा न्ही न्ही आतां मशिनां बीन येयल्या न्ही म्हणजे तुजें मशीन ना तुमी पयलींचे भशेनूच तें पांयांनी मयटा आं हा आनी मागीर मागीर हय हय आं आं आनी आं हा आं आं आं तो निरो निरो म्हणजे तो मागीर तें उदक तो ज्यूस ज्यूस येता तो हय आं तेजो निरो येता तो पिवपा जाता ते न्ही आं आं आं मागीर रोसाचे कितें करप हां सोरो आं न्ही भाटी म्हणल्यार किदें आं आं हा हा आनी आनी हा हा हा आनी मागीर ते हय आं आं ती फेणी कशी येता तर ती म्हणजे तें उदक तापता तापता आनी मागीर तें येता मागीर हय आं आं आं आं आं आं बरें आं इतली म्हायती तुमी बरेंच सांगली म्हाका म्हायती आं देव बरें करूं आं बरें आं हय आं थँक्यू